हय जग बदलता काहीं वर्सां पयलीं आमकां जर एक पत्र बरोवपाक जाय तें पत्र बरोवन जर म्हज्या इश्टाक अमेरिकेन धाडपाक जाय ताका बोटीन वचपाक जवळ जवळ दोन म्हयने लागताले पूण आतां वेळ आनी काळ बदल्ला पत्र बरोवपाचें तर जवळ जवळ बंद जालां सोशल मिडिया हातूंत बरेच प्रकार आसात जशें वॉट्सऍप इंस्टाग्राम फेसबूक ट्विटर अशे बरेच प्रकार आयिल्ल्यान पत्र बरोवपाचें जवळ जवळ बंद जालां त्यामुळे म्हजे जे इश्ट अमेरिकेन आसात तांकां हांव वॉट्सऍपाचेर विडियो कॉल नाल्यार वॉट्सऍप कॉल करून तेन्नाचें तेन्ना उलोवपाक शकतां जे काही मित्र किंवा म्हज्या घरचे जे इतर देशांनी स्थायीक आसात ताच्या कडेन फेसबूक आनी इंस्टाग्राम हाच्या वयल्यान म्हजो संपर्क जावपाक शकता कॉलेजींत शिकून भायर सरल्यार आतां जवळ जवळ पंचवीस वर्सां जालीं त्यामुळे म्हजें क्लासिंतले म्हजे इश्ट किवां म्हज्यो मैत्रिणीं किंवा म्हजे टिचर्स जे विंगड विंगड वाठारांनी रावतात वा ते खंय गेले तें खबर सुद्दां ना अश्या वेळार फेसबूक आनी इंस्टाग्राम हांच्या वयल्यान तांचो पत्तो काडप बऱ्याच प्रमाणान सोंपें जाता त्यामुळे ज्या वेळार आमी शिकताले पंदरा वीस वर्सां पयलीं त्या वेळार असले सोशल मिडिया इंटरनेट किंवा कंप्युटर लॅपटॉप अशें कांयच नाशिल्लें इवन त्यावेळार सादो फोन सुद्दां नाशिल्लो कितेंय जाय जाल्यार चीट बरय आनी ती धाड तुज्या इश्टाक पूण ती पावपाक खूप टायम लागतालो आतां सोशल मिडिया खातीर हें सगळें बदल्लां म्हणून म्हाका दिसता खरेंच जग बद्दला आतां हो जाला एकामेकांक संपर्क करपाचो विशय पूण तेंच जर म्हाका पयलीं एका राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांत वचपाक बशीन दोन दीस तीन दीस अशे लागताले पूण आतां वेगवेळ्यो प्रकारच्यो ट्रेन्स तश्यो वंदे भारत किंवा संपर्क क्रांती किवां विमानां आयिल्लीं आसात त्यामुळे हांगासल्ल्यान गोंयच्यान जर सिंगापूर वतलो जाल्यार दोन वरां भितर हांव हांगासल्ल्यान सिंगापूर पचपाक शकता कित्याक जें म्हाका पयलीं बोटीन वचपाक जवळ जवळ म्हयनो लागतालो तर हें सगळें उदाहरणां जर पळयत जाल्यार खरेंत जग बदलता एकावेळार आमकां पेपर वाचपाक मेळनाशिल्लें पावस पडलो झाडां पडलीं लायट गेली जाल्यार पेपर येवपाचे बंद कित्याक तर लायट बी वचत जाल्यार प्रिंटींग प्रेस कम्युनिकेशन सादनां सगळीं बंद पडटालीं पूण आतां तशें ना आतां अंदरग्रांवड केबलींग आयलां वेगवेगळ्या प्रकारची टॅक्नोलॉजी आयला आनी पेपर हाडपाक आतां म्हाका भायर मार्केटांत वच्चें पडना हांव घरा कडेन बसून मोबायलाचेर नाल्यार लॅपटॉपाचेर एक क्लीक करत जाल्यार सगळे पेपर जे गोंयचे मराठी आसूं नाल्यार कोंकणी आसूं किंवा भायले खंयचे आसूं पयसले पयसले पेपर सुद्दां अमेरिकेतले आनी खंयच्या विंगड विंगड वाठारांतले हांव घरा बसून ते वाचपाक शकतां इतर काय मॅक्जिनां आसात जीं सुद्दां घरांत बसून वाचपाक शकतात सो हें सगळें उदाहरणां पळयत जाल्यार हय जग बदलता पयलीं आमी भूक लागत जाल्यार गाडी काडून खंयूय खावपाक वताले पूण आतां तशी परिस्थिती ना घरा कडेन जर कांयत ना आनी म्हाका भूक लागल्या किंवा म्हाका रांदपाचें ना जाल्यार घरा कडेन बसून हांव झोमेटो नाल्यार स्विगी अशे वेगवेगळे सायटिचेर वचून घरा बसून ऑर्डर दिवपाक शकता आनी तुजें जें सगळें खाण आसा तें तुका घरा कडेन रेडिमेड तरेन ते पावयतात पयलीं त्या लोकांक पयशे दिवपा खातीर आमच्या कडेन चेंज नासताली पूण आतां ताजी सुद्दां गरज ना घरा कडेन बसून हांव मोबायलाचेरूच तांचें पेयमेंट करपाक शकतां सो त्यावेळार चेंज किंवा कसल्याच प्रकारचो प्रश्न येना फक्त तुज्या बैंक खात्यांत पयशे आसपाक जाय हीं सगळीं उदाहरणां की जाल्यार म्हाका दिसता की हय खरेंत जग बदलता पूण हें जग बदलता हें खरेंच बऱ्या खातीर काय काय हाज्या फुडें आनी ताजो दुर्दशा जावपाची आसा कांय कळना